भारतनि मोसाग्राफोरनाव बलिउडा माबोरै गोहोम खोख्लैयो भारताव गोबां हारि हारिसाफोर दङ आरो बिसोर हारिसाफोरनाव बिसोरनि मोसानायफोराबो हारि लायै हारि आलादा आलादा जायो जेरै आसामनिया बिहु बैसागु आरो गुजरातिया दान्दिया महाराष्ट्रनिया लाबानि पान्जाबना गिद्दा आरो साउथ इन्दियानिया उगादि हारियाना लदि आरो कथाकली बेसोरनि मोसानायफोरखौ बलिउडनि मोसानायजों गोरोबै बायदिखौनो नुनो मोनो एसेबो गोरोबै बायदिखौनो नुनो मोनो जेरै आसामनि बिहु आरो बैसागु मोसानायफोरा स्टेपफोरा बलिउडनि मोसानायजों एसेबाबो आलादा जायो बुना बिहुना एसे आलादा जायो आरो बलिउडना एसे आलादा जायो आरो आसामनिनो बैसागु मोसानायाबो बैसागुनिया एसे आलादा जायो आरो बलिउडनाबो एसे आलादा जायो आरो बेजों लोगोसे मोसानायाव गाननाय जोमनायफोराबो आलादा आलादा जायो बिहुनिया सारि आसामनि बैसागु मोसानाय बा बागुरुम्बा मोसानाय दखना आर'नाइ बेजों मोसायो आरो बलिउडआवथ' बुंनो थाङोब्ला सारि बेनि अनगायैबो गोबां गस्ला लंपेन्ट बेफोर गाननायफोरखौ नुनो मोनो नाथाय आसामनि मोसानायाव बिहु मोसायोब्ला सारि गाननाय बेखौ नुनो मोनो आरो बैसागु बागुरुम्बा मोसायोब्ला दखना एबा गामसा गाननायखौ नुनो मोनो भारताव बयबो मोजां मोनग्रा माखासे एबा फेमास जानायनि मेथाइफोरा मा मा भारताव बयबो मोजां मोनग्रा माखासे एभारग्रिन मोसानायनि मेथाइफोरानो जाबाय लता मंगेशकरनि दिल थ' फागल है आरो सैया सैया